हमसभ जे चित्रकला ड्रॉइंग सिखै छलियै तऽ हमरसभके शिक्षक बहुत ही नीक बहुत ही बढ़िआँ छलखिन हेँ आओर ओ हमरासभके बहुत ही अलग अलग ढङ्गसँ सिखाबै छलखिन हेँ आओर ओ सिखाबै छलखिन हेँ जेनाकि हमसभ कोनो भी चित्रकला बनाबै छियै तऽ बहुत आदमी बिन्दु छोट छोट दऽ कऽ बनाबै छै कोइ भी अंदाजे धीरे धीरे आरामसँ बना लै छै आओर कोइ मेहीँ मेहीँ पहिले धीरे हल्का हल्का लाइन घींच लेलक फेर ओकरा डाढ़ि कऽ कऽ अच्छा बनेलक हमरसभके जे शिक्षक छलखिन हेँ ओ हमरासभके पहिले बिन्दु दऽ कऽ देखा दैत कहै छलखिन हेँ अपनेसँ देखय लेल कि सीधा लाइन जेतै कि नहि फेर हमसभ बिन्दु दऽ कऽ देखै छलियै आ फेर ओकरा मिलाबै छलियै जखन ओ सीधा भऽ जाइ छलै तब फेर अच्छा भेलै ताहिके लऽ कऽ हमरसभके जे शिक्षक छलखिन हेँ एनाहिते सिखाबै छलखिन हेँ आओर हमसभ ओकरा फेर फॉलो करै छलियैए आओर हमरासभके बिन्दु देलासँ कोइ भी चित्र बहुत ही ज्यादा असान होइ छै जेनाकि बिन्दु दऽ लेलहुँ कोनो भी हार्ड चित्र छै तऽ बिन्दु देलासँ फेर जेनाकि भारतके नक्शा बनाबयके छै तऽ भारतके नक्शा बनेनाइ कोनो भी सिम्पल बात नहि छै बहुत हार्ड छै फेरो ओकरा पहिले धीरे धीरे हल्का हल्का ओकरा केलहुँ जखन देखलहुँ कि ओ सही बनि गेल तऽ ओकरा फेर ओहिपर डार्क केलहुँ ताहिके लऽ कऽ हमरासभके जे शिक्षक छलखिन हेँ ओ हमरासभके एनाहिते बनाबय सिखेलखिन आओर हमसभ ओकरे फॉलो करिते करिते आब हमसभ बहुत अच्छा जेना ओनाहिते बना लै छियै ओहिके लऽ कऽ कोनो भी कियो भी सीखए तऽ सभके शिक्षक अलग अलग तरहसँ सिखाबै छथिन सभके ककरो बिन्दु डालि कऽ ककरो लाइनिंगे ककरो जे सीख लेलकै बहुत अच्छासँ तऽ ओ अंदाजो सीधा सीधा बना लै छै ताहिके लऽ कऽ सभ कियो अपन अपन शिक्षकके बातके फॉलो करै छै जकर शिक्षक जेना सिखाबै छै तेनाहिते सीखै छै हमसभ अपन शिक्षक हमरसभके शिक्षक बहुत अच्छासँ सिखेलखिन आओर हमसभ हुनके फॉलो केलहुँ आओर बहुत ही नीक जँका हमसभ सिखलहुँ ओहिके लऽ कऽ हमरासभके शिक्षक तऽ सिखेलखिन बिन्दु दऽ दऽ कऽ